پچھلے سال میں نے ایک نیا موبائل خریدا تھا اور یہ موبائل ایک مشہور کمپنی کا تھا موبائل کے ساتھ مجھے ایک چارجر بھی دیا گیا تھا وائٹ کلر کا یہ چارجر بہت خوبصورت تھا اور اس کے ساتھ جو تار دیا گیا تھا اتنی اچھی تھی کہ میں دور سے ہی چارج کر لیتا تھا یہ چارجر بہت فاسٹ کام کرتا تھا بیس منٹ کے اندر فل بیٹری چارج کر دیتا تھا شروع کے چار مہینوں تک اس کی سروس اچھی رہی لیکن اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور پھر اس کا تار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا چارجر کا پن ڈھیلا ہونے لگا اب یہ چارجر ایک موبائل چارج کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتا ہے اور چارجر گرم ہو جاتا ہے اسی لیے اب میں اس کو ہٹانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں